जैसे बाप दादा करैत गेलखिन तैसे बाप दादावला सिखलियै हमहूँ वैसे हमहूँ करै बाप दादा पूरा दीप जलबै रहखिन पूरा अच्छा दीप बाहर घर जतेक होइ सभ दीप जलबै रहखिन अगरबत्ती जलबै रहखिन अच्छासँ पूरा करै रहखिन उएह हमहूँ सिखलियै हमहूँ सिखलियै तऽ हमहूँ दीपावली मनबए लगलियै दीपावलीमे पूरा अगर दी दीप जलबै रहियै पूरे दीप जलैयै अगरबत्ती जलैयै खूब अच्छासँ जलैयै हमरा देखैमे बहुत चिक्कन लागै रहए खूब अच्छा फटक्का छोड़ै छुर छुरी छोड़ै सभचीज छोड़ै दीपावली खूब अच्छासँ मनबै लेल हमरा खूब बढ़िआँ लागै रहै छठि पूजा करियै छठि पूजा करियै अच्छासँ तऽ सूपके पूड़ी बनैयै पिरिकिया बनैयै टिकरी बनैयै नारियल चढ़ैयै सेब चढ़ैयै सन्तोला चढ़ैयै अनाज चढ़ैयै सभ मिठाइ चढ़ैयै सूपके खूब अच्छासँ सजैयै सजा कऽ डालाकेँ सजा दियै खूब अच्छासँ डालाकेँ सजा कऽ राना माइके घाटपर लऽ जाइ रहियै राना माइके सूप हुआँ सजा दै रहियै खूब अच्छासँ सजैयै बाजा आर बजबै धूमधामसँ डी जे आर बाजै खूब अच्छासँ तब इधर राना माइके भजन खूब चिक्कनसँ गइयै राना माइके प्रणाम करियै भजन गैयै अच्छासँ भजन गा कऽ प्रणाम करियै प्रणाम कऽ कऽ गोर लगियै अच्छा करियै खूब बढ़िआँसँ हमरा खूब बढ़िआँ लागै बाप दादा दुर्गा पाठ करैत रहखिन दुर्गा पाठ करैत रहखिन कलश बैठाबै रहखिन कलश बैठाबै रहखिन कलशकेँ पूजा करै रहखिन नवो दिन पूजा करै रहखिन अच्छासँ तऽ हमरा खु सिखलियै सिखलियै तऽ हमहूँ कलश बैठैलियै कलश बैठबै बैठैयै पूजा करियै ने दिन पुरि जाय सात गो कनिआँकेँ जमैयै कनिआँ कुमारीकेँ जमैयै जमैयै दुर्गामाताके भजन गैयै भजन गैयै प्रणाम करियै दुर्गामाताकेँ खोँइछा भरय जैयै जतेक शृंगार होय दुर्गामाताके सभचीज साया ब्लाउज साड़ी खूब अच्छासँ दुर्गामाताके चढ़बै रहियै दुर्गामाताकेँ चढ़ैयै प्रणाम करियै भजन गैयै भजन करयमे हमरा बहुत अच्छा लागै रहै दुर्गामाताके नवो दिन जैयै भजन करियै भजन करियै दुर्गामाताके आगेमे भजन करि कऽ प्रणाम करि कऽ हे दुर्गामाता सभ परिवारकेँ अच्छासँ रखियौ अच्छासँ रखियौ सभचीज खूब दियौ धन दौलत सभचीज दियौ सभ आदमीकेँ अच्छासँ रखियौ दुर्गामाताकेँ कहियै दुर्गामाताकेँ कहियौन लक्ष्मी पूजा करियै लक्ष्मीपूजा करै रहियै लक्ष्मीजीकेँ सभचीज होइ रहै जतेक सभ चढ़ैयै चढ़ैयै लक्ष्मीजीकेँ कहियै हे लक्ष्मी धन दौलति दए अच्छा दए धन दौलति दए सभचीज दए लक्ष्मीपूजा करबह तोरा सहबह हे लक्ष्मी भरिदिन सहै छिअह तोरा साँझकेँ हम पूजा पाठ करै छियह हे लक्ष्मी दया दए धनदौलति दए हे लक्ष्मी तोरा सभसाल हम पूजा करबह दीपावली मनेबह छठि पूजा करबह हे राना माय खूब अच्छासँ रक्खह तहर सूप करबह हम सभसाल सभसाल हम सहबह तहरा सूप चढ़यबह हे राना मायके कहियै राना मायके भजन गैयै राना मायके दुर्गामाताके भजन गैयै राना मायके भजन गैयै हमरा अच्छा सारा चीज लागैत हमसभ जरूर जैयै भजन गाबय लेल रोज जैयै दुर्गो मायके भजन गैयै रानाे मायके भजन गैयै हमरा भजन गाबयमे खूब बढ़िआँ लागय हम खूब अच्छासे भजन गाबै रहियै गैयै अपन सुनियै कहियै हे दुर्गामाता अबै छिअह तोरा लग